भारतमे एगो एहन प्रथा भारतके पूर्व कालमे एगो एहन प्रथा छलै जाहिमे पतिके साथ महिलाके सती होवय पड़ै छलैन आओर जाहिके कारण एक तऽ महिलाके कम उम्रमे शादी कए देल जाए छलै आओर पति ओकरासँ डबल ट्रिपल एजके रहै छलैन ओकर बावजूद अगर पति अपना समयपर साठि सत्तरिके उम्र मे मरि जाइ छलै तऽ ओकर पत्नी चाहे ओ अठारह सालके होय नहि होय ओहिसँ कम सालके होय तकर बावजूदो हुनका हुनका पतिके साथ साथ सती कए देल जाइत छलनि ई प्रथा बहुत ही खराब छलै जे समाजपर एगो नकारात्मक प्रभाव डालैत छलै ई समाजकेँ खतम करैके लेल ई स प्रथाकेँ खतम करैके लेल राजा राम मोहन राय आगाँ एलखिन आओर ई समाजके खतम करैमे अपन पूरा सहयोग देलखिन जाहिमे महि महिलो भी बढ़ि चढ़ि कऽ हुनकर साथ देलखिन आओर ई एक समयके बाद ई प्रथा धीरे धीरे कम भेल ज भेल गेल जाहिमे समाज हिनकर बहुत आलोचना केलनि केलखिन जे नहि ई प्रथा बहुत पहिलेसँ चलैत एलैए आओर ई प्रथा सही छै बिना पतिके कोनो महिला रहि कऽ की करतै हुनकर जीवनके कोनो अस्तित्व नहि रहि जाइ छै अगर हुनकर पति हुनका छोड़ि कऽ चलि गेल छै तऽ तकर बावजूदो राजा राम मोहन राय आओर हुनका साथ महिलासभ एहि काममे एहि कामकेँ पूरा एहि कामकेँ पूरा केलखिन आओर एक समयके बाद सती प्रथा पूरा रूपसँ खतम भेल जे समाजके लेल बहुत जरूरी छलै आओर ओहिके कारण समाजमे बहुत ज्यादा सुधार आयल